आजकल के समय में जानवर बहोत कम बचे हैं क्योंकि हमारा अ प्राकृतीक अ वातावरण अ खराब होता जा रहा है और खराब धुएं के कारण जो कि अ जानवर के लिए बहुत ही हानिकारक है हर अ जानवर और इंसान दोनों ही इसको नहीं झेल पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है यहाँ से यहाँ की फैक्ट्रियों से अ निकलने वाला धुआँ अ हमारे अ जानवरों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है जो अ वह अ फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी और अ धुआँ निकलता है वो हमारे जानवरों के लिए इतना ज्यादा नुकसानदायक है वो उसको झेल नहीं पाते हैं और अ हमारे यहाँ के सारे जानवर धीरे धीरे करके विलुप्त होते जा रहे हैं तो जानवरों की देखभाल के लिए आप अगर आप अपने घर हमारे अ पारंपरिक अ हमारे पड़ोस से सलाह मिली है कि आप जितने ज्यादा हो सके पेड़ लगाओ और अ जानवरों की अ जानवरों की मदद करो उनको खाना दो उनका उनको अच्छी अ एक अ जगह जगह दिलवाओ अ एक संस्था में जाकर जहाँ जानवरों की देखभाल की जाती है और वहाँ पर उनकी अच्छी तरीके से अ देखरेख की जाती है वहाँ पर अ जैसे कि कुत्ते हैं अ गाय हैं ये अ फालतू में सड़कों पर घूमते रहते हैं तो ये सब कुछ अच्छा नहीं है